गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया जोबोरैनो रंजाहोयो आरो फुरथि खालामो जोङो गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलफोरावबो जेरै काबाडि खेला होयो फुटबल खेला होयो फुटबल खेला होनायाव बोरमानि होयो जेननाय देराहानाय जायफोरा देरहानाय बे फान्था जेननाया फान्थि मोनलाङो बेफोरखौ देरहानो हायोब्ला अमुख गामिनिया देरहाबाय अमुख गामि थमुख गामिनिया देरहाबाय होननानै जोबोर रंजानाय लाबोयो मोसानाय मुसुरनाय जों नुनो मोनो आरो गामिफोरावबो थ्र'फिनिबो खेला होयो जेब्ला बे देरहाखांनायनि उनाव बे देरहानानै मोनलांनाय फिथायफोर जेरै बोरमा मोनलांनायफोरखौ बिसोरो जाहोयो बेदरखौ जाखांनानै बिसोरो मोसायो फुरथि लायो बेफोरखौनो मेंगानायनि राहा महरै होयो होननानै मिथिमोनो एबा नुयो दा बेनिफ्रायनो गामि ओनसोलफोरावबो माने फुटबल गेलेनानै देरहासार जायो एबा माने नामदांखा जाबाय अमुख गामिया देरहाबाय होननानै ओरैबादि माने मानसिफोरनि जा गेलेनाया रंजाखांनाय लाबोयो आरो बयबो बे खेलाखौ रंजानायनि थाखाय फुरथि मोननानै बे खेला होनाय समाव नायनो फैयो आरो जायफोरा देरहायो बिथांमोनखौ जोबोर बरायो गोजान आरो गोथौ गामिनि थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया जोबोर रंजाखांनाय लाबोयो बेनिखायनो बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर नायनो फैयो फुटबल खेला होयोब्ला बे फुटबल खेला होनायखौ गामि गोथौ ओनसोलावबो होनाय नुनो मोनो दा बिथांमोना बे गामियाव काबाडि खेला होनाय फुटबलनि बोरमा खेला होनाय थ्र'फिनि खेला होनाय बेफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोर देरहानायाव बिसोरो जोबोरैनो रंजायो आरो देरहाखांनायनि उनाव बिसोरो देरहानानै मोनलांनाय फिथायखौ बिसोरो बेदरखौ बोरमाखौ जाहैयो जाहैखांनायनि उनाव बिसोरो जोबोद मेंगाहोनायनि राहा महरै लानाय नुनो मोनो